बच्चे लोग के खाता बैंक में खुलना चाहिए बच्चे लोग अपने खाता पर बच्चे लोग जो हैं जाते हैं वो उनका खाता खुलने से क्या होता है छात्रवृत्ति पोषाक किताब का पैसा सभी पैसा खाते पर आते हैं हम चाहते हैं कि सभी बच्चे अपने अपने गर्जियानों के साथ ले करके खाता खुलाएँ हम यह चाहते हैं कि समाज के बच्चे हमारे बच्चे हैं हम सभी बच्चे से चाहते हैं कि सभी बच्चे बैंक पर जाए बैंक पर अकाउंट खुलवाए बच्चे लोग के सभी पोषाक या कोई भी फण्ड का पैसा होगा किताब या पोषाक का या छात्रवृति ये सब पैसा आते हैं सरकार यही नियम अच्छे लगाएँ हैं कि सभी बच्चों की खाते पर पैसा आते हैं इसीलिए सभी बच्चे की खाता होना अनिवार्य है यह खाता से ही सब कुछ होता है खाता पर पैसा आने से बच्चे लोग की भविष्य में काम देते हैं या बच्चे लोग किताब कॉपी या पोषाक कीनते हैं गार्जियन भी किनवाते हैं या फ़िर कीनते हैं लेकिन ये नियम नहीं है कि बच्चे लोग अपने गार्जियन खाते का पैसा निकाल के अपने अपने गार्जियन के लेकर के ही कुछ काम करें क्योंकि जो वो अनिवार्य है कि अपनी बच्ची या गार्जियन को पता होना चाहिए क्योंकि खाते का पैसा किया हुआ या अगर गार्जियन साथ में रहते हैं या गार्जियन अच्छा मानते हैं अच्छा व्यवहार करते हैं बच्चे लोग भी अच्छा से पैसा अच्छा जगह पर खर्च करवाते हैं यही निवेदन है कि बच्चे या गार्जियन अच्छे से बच्चा पर ध्यान दें बच्चा भी भटक जाता है गिन के पैसा लेकर के इसलिए नियम से पैसा खर्च करना चाहिए सरकार से यही निवेदन है कि बच्चे लोग अच्छा बने अच्छा से पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें अच्छा बने पैसा खाता का पैसा अच्छा जगह पर खर्च करें अलग जगह या गलत राह पर उसे पैसा नहीं खर्च करना चाहिए छात्रवृत्ति वाला हो किताब वाला हो या पोषाक का पैसा हो